ہیلو جی گڈ مارننگ سر سر آپ اسٹیشنری کی دکان سے بول رہے ہیں سر ہمیں کچھ سامان کی ضرورت تھی آپ سے چاہیے تھا ہاں آپ کے یہاں کلاس میٹ کی کاپی ہوں گی تو کس کس سائز میں آپ کے یہاں مل سکتی ہے کاپی

اچھا تو اگر اگر ہم زیادہ کوائنٹٹی میں لیں گے تو آپ کتنا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں اس میں جی جی

اچھا جی جی جی جی جی چاٹ پیپر وغیرہ جی جی ہمیں اصل میں کافی زیادہ جو ہے مقدار میں چاہیے جی ایک کاپی ہوتی ہے اس میں جو ہے ایک سائڈ تو بلینک پیپر رہتا ہے اور ایک سائڈ چھپا ہوا رہتا ہے وہ ملے گی آپ کے پاس تو اس میں کتنا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں آپ ہمیں اصل میں ٹھیک ہے ان شاء اللہ میں تشریف لاتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے